ऐ मारै दं ब्रा माथो माइयालाय खोथियाफ्रा फोबाय नामा अखायाबो मारै जाखो ओरैनो खाथियाव जाम्फैफ्रानो गैखाया बोरै दै फैनो माला फोनो मोनगोनसो नंबाय आं बोथोरा बारग'लायलांसै माला खोथिया फोनो मोनगोन माला

बेनोसै जारलाया दैआबो नै न'निफ्राय दुब्लि गोजान जाथारो नङाबा इसे मेचिनफोर बहायनानै दै सारबा साबसिन जागौ बादि मोनदोमोन आं अखायानोथ' अखायानो थ' मा जामारखो बे बोसोराव दासिम अखा हानो रोङै दाथ' जोंनियाव बिगा हिसाब लानाय जायो ओम बिगायाव जोंना पास्स' थाखा खरि लानाय जायो औ माने बे फिनसे ल'सो जागोन ओम बेराद थाङो आरो हनै माइ गायनायनि खोथिया फोनायनि लाबावदो आरो मालायफ्रा मालाय दै खाथि खाथिना गायजोब्बाय जोंहा दासिमबो खोथियाखौनो फोनो मोना माइखौबो माखो फोनोसो नंलाय लांबाय आं रन्जितखौनो फोबाय थाखायोना बेखौनो फोनो सानदोंमोन आङो गैया आंबो इसे इसे माइब्रा इसे दब्लाइ मोनसे माइब्रा गायगोन सानदोंमोन आं गोजां बोथोरफ्राव जालाबायनो दे होमबालाय औ औ इसे बेब'स्था खालाम नायनांसिगोन ओम